मां माता जे जोति जा प्रोग्राम कंदड़ आहियां माता जी जोति जा भजन ॻाईंदो आहियां माता जी जोति जी महिमा ॾाढी निराली आहे जेको घर में माता जी जोति जॻाए थो पंहिंजो मनोकामनाउनि खे पूरी करण में माता रानी ॾाढी किरपा थी वरसाए हुन जी मनोकामनाऊं जल्द पूरी थियनि थियूं जल्द उनजे घर में ख़ुशियुनि जी उनतीनि जो वाधारो थे तो माउ भॻवती पंहिंजी किरपा सां उनजो बेड़ो पारु थी करे छॾे माता रानी जोति में जंहिंजो विश्वासु आहे तिनिजो ॿेड़ो ज़रूरु पारु थे थियो माता रानी जी जोति कंहिं बि ख़ुशीअ जे मौके ते जीअं त शादीअ जो मौको थियो नओं घरु वरितो मैरेज एनिवर्सरी आहे ॿार जो जनमु ॾींहुं आहे त कंहिं बि ख़ुशीअ जे मौके ते असां माता जी जोति घर में या हॉल में कंहिं बि क़िस्म जे इन जो बंदोबस्तु करे माता जी सुहिणी जोत असां जॻाए सघूं था माता जी भजननि में लीन थी करे माता जो गुणगानु करे पंहिंजी मुरादूं पाए सघूं था त माता रानीअ जे भजननि में माता रानीअ जी जोति में ॾाढी वॾी ताकति आहे जेको माता में विश्वासु रखे थो सो भवसागर खां पारु थी वञे थो पर हिते माण्हू पंहिंजे विश्वास खे छॾे करे माता जी जोति में ध्यानु न ॾेई करे हेॾां होॾां जूं ॻाल्हियूं जोति में वेठा था हुजनि त ध्यानु ॿिए पासे हुननि जो लॻो थो वञे अची टाइम ते पहुचनि बि कोन्ह था जेको टाइम था ॾियनि उन टाइम खां कलाकु ॾेढु कलाक लेट बि था अचनि पर मां भॻवती पंहिंजी किरपा उनजे मथां साॻिए ई रूप में करे थी उनजे अवगुणनि खे नथी ॾिसे त असां बि माता रानी में श्रद्धा रखूं पंहिंजी पंहिंजी मुरादु पंहिंजी पंहिंजी मनोकामना माता रानी खां सिद्ध कयूं माता रानी सभ जो बेड़ो पारु करणु वारी आहे इहा माता जी जोति सिजु चंड वांॻुरु सदा अमर आहे जेका सिजु चंड त जॾहिं न हुआ तॾहिं बि माता जी जोति हुई जे करे सिजु चंड न रहंदा त बि माता जी जोति रहंदी ई जोति कल सचु हुई इहा जोति अॼु सचु आहे ऐं जोति सुभाणे बि सचु रहंदी जोति में पंहिंजो विश्वासु रखो माता रानी पंहिंजी जीवन जी जोति बि इन जोति वांॻुरु प्रज्वलित छॾींदी एतिरो माता रानीअ में विश्वासु रखो माता रानी दर ते ॿ पैर भरे अचो माता रानी सौ पैर भरे तव्हांजे घरु ईंदी तव्हां सभिनि जे घरु मंगलाचार कंदी पंहिंजी महिर जो हथु तव्हां सभिनि जे मथां रखंदी अहिड़ी माता जी अपारु किरपा आहे छाकाणि त मां त इहो ई चवंदो आहियां त मेरा आप की दया से सभु काम हो रहा है करती है मेरी मैया मेरा नाम हो रहा है इहो सच अथव मां कंदड़ कुझु बि न आहियां सिर माता रानीअ दर ते अरदास करण जी देरि आहे मां जॾहिं बि माता रानी दरबार में अरदासु कई आहे जंहिंजी बि अरदासु कई आहे उन जी मनोकामना ज़रूरु माता रानी पूरी कई आहे इन में मुंहिंजो कोई बि महत्व कोन्हे इहो सॼो महत्व उन मैया जो आहे जेका माता प्रेमुनि जी पुकारु ॿुधी करे सभु जो बेड़ो पारु थी करे सभु जी मनोकामना पूरी थी करे त अचो असां बि गॾिजी करे माता जी जोति जॻाइयूं धाम धूम सां माता जी जय जयकारु कयूं त माता रानी सभु जो बेड़ो पार कंदी सभु खे किनारे लॻाईंदी हर कंहिंजी मुरादु पूरी कंदी अहिड़ो मैया जो चमत्कारु आहे त अचो गॾिजी करे माता जी जोति जॻाइयूं माता जी जोति जा भजन ॻायूं सचे दरबारु की जय बोल सचे दरबारु की जय जगदियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय